हेलो जी हम दोसरा जिला अथी राज्यसँ आएल छी यहाँ पबनी त्यौहार होइ छै पर्वके बारेमे पता हम सीतामढ़ी जिलामे आएल छी घुमै जी हमर नाम चन्दा कुमारी भेलै जी तऽ ओ कइसे कइसे होइ छै ओकर बताउ विस्तारसँ तऽ हमहूँ करबै जी जी जी नहि नहि मैडम हम नहि जानै छिए हम दोसर राज्यसँ अएली तऽ हम की जानै गेली हमरा सबके नहि ई सबके कोइ महत्व नहि कोइ बारेमे नहि जानकारी बा इसीलिए हम तो जी

हँ जी

अच्छा तऽ बहुत बड़ा महत्व तब हमहूँ करैलए सोचै छिए ई हम अपना राज्यमे जाकऽ सबके बतेबै कि एकर की महत्व हइ आओर की पुण्य हइ से हमरा बहुत अच्छा लगलै तऽ अहाँके पर्वके बारेमे जानकारी पाके जी जी जी जी जी ठीक

अच्छा जी सबसँ महत्वपूर्ण योगदान एहिमे आबै छै जी जी ठीक